आं दाख्लै बिसथिबार बारायाव सुइटार गांसे बायनानै लांदोंमोनहाय दामाबो बारा नङा दुइस'सो लादों ओमफ्राय दा गोजां बोथोर हाबबायनालाय गाननो लांखाबाय आङो देनां गोजां बोथोर बहरबा दामा गोसा जागोन होननानै लांखादां बे गस्ला मालिखआबो सुइटार मालिखआबो मोजांखौनो बासिनानै हरदों गानबायबो आङो गुदुंनो जि मोजां मोनदों आङो गाननो रङाबो मोजां हरदों सिबाय बासिनानै सुइटार मालिखआबो दखानदारिया खुसि जादों आंबो मोजां मोनबाय बिदि सुइटारखौ रावबो बायनो हानाय नङा आरो मोननायबो नङा खोमा आंखौ बे सुइटार मालिखआ नों बुरि मानसि नों गोजां बोथोर सफैखाबायबो मोजांखौ लांदो बुरै होननानै आंनो अननानै हरदों आं बेराद मोजां मोनदों दामाखौबो बारा लायाखै आरायसल' लादों सिबाय अननानै